मां पंहिंजे घर में अलॻि अलॻि टाइप जा नाश्ता ठाहींदी आहियां जीअं मां दाल पकवान पकोड़ा ऐं सूजी जूं इडलियूं चङो ई कुझु ठाहींदी आहियां पर असांजे घर में सभिनी खां वधीक सॼो ॾींहुं कोकी वणंदी अथनि कोकियूं बि ॿिनि टाइप जूं हूंदियूं आहिनि अॼु मां उहा तव्हांखे तव्हां सां साझो थी कयां पहिरों त कारे मिर्च जी कोकी ठहंदी आहे जंहिंमें अटे में सचो गिहु चङो विझी लूणु ॻाढ़ो कारो मिर्च विझी करे उन खे पहिरों सुको अटो करे ॻोहिबो आहे उहा ॻोहे खे नंढी पहिरों चाणी ठाहे करे तइ ते सेकिबी आहे थोरी पोइ उन खे सॼो वेले करे चङीअ तरह सिलो डढ़ी ॿाहि ते उन खे पचाइबी आहे जीअं टीह ॾींहं हिन में मथां सचो गिहु विझंदो वञिबो आहे तीअं उहा कोकी हिकु बिस्किट वांगुरु वञजंदी आहे ऐं इन में ॿीं कोकी बसर जी कोकी आहे जंहिंमें असां पंहिंजो जेको अटो खणंदा आहियूं उन में बसर साओ मिर्च साओ मिर्च सावा धाणा लूणु ॻाढ़ो मिर्च जीरो ख़सिख़सि ऐं गिहु चङी तरह विझी ॻोहे करे असां हुन खे पचाईंदा आहियूं